आमची गोंयची भास म्हणळ्यार कोंकणी कोंकणी भास ही मोगाळ आनी आयकपाकूय खूब आवडटा म्हणून गोंयांत आयिल्ले दुसरे राज्यातले लोक आमची कोंकणी भास रोकडीच शिकता आनी उलोवंक लागता तांकां ती भास खूब आवडटा छापावळ धरली जाल्यार दोन भशेची जाता रॉमन स्क्रिप्ट आनी देवनाग्री स्क्रिप्ट पूण चड शी देवनागरी स्क्रिप्टानूच बरयतात क्रिस्तांव लोक कोंकणी लेंगवेज रॉमन स्क्रिप्टान बरयता रेडिओचेर म्हळें तर वेगवेगळ्या कोंकणीचे चॅनल्स आसा ते गोंयानूच चलता तेतून नाटकां कांतारां तियात्रां ह्यो सगळ्यो कोंकणीतून कोंकणीतल्या कोंकणी भाशेनूच आयकूंक येता तशेंच टिवीचेर दूरदर्शन चॅनल आसा त्या चॅनलाचेर सगळें कोंकणीतले कोंकणीतुनूच आसता नाटकां बात्मे कांतारां सगळें कोंकणीन दिश्टी पडटा आनी हें चॅनल फकत गोंयानूच चलता आनी दुसऱ्या राज्यांत चलना